जेकर धार्मिक संस्कारें दी गल्ल कीती जा ते पैह्लें ते एह् ऐ की इत्थें बक्ख बक्ख धर्में दे लोग रौहंदे न हिंदु मुस्लिम सिक्ख ईसाई इत्थें सारे होर हिंदु धर्म च जियां एह्दे च गै गल्ल कीती दी कि रंगोली ते अस बनाने आं पर रंगोली ते बड़ा सारा महत्व ऐ देआली बगैरा गी अस बनान्ने आं होली आह्ले दिन बनाने आं हून अस जियां ऐ अस कुसै दे घर कोई कुसै दी बरसगंढ कीती जंदी ऐ तां जेह्ड़ा ग्रह दा ओह् बनाया जंदा ऐ ते बनाया जंदा ऐ नवग्रह जेह्ड़ा ओह् बनाया जंदा ऐ ते ओह्बी इक्क रंगोली कोला घट्ट निं ऐ ओह्बी इक्क साढ़ा ओह् साढ़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ी सांस्कृतिक ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी संस्कृति जुड़ी दी ऐ साढ़े आस्था जेह्ड़े विश्वास न जेह्ड़े ओह्दे कन्नै न हून जेह्ड़ा जियां की जियां साढ़े ओह्दे च गै गल्ल कीती जा जियां नारी स्त्री जेह्ड़ी ऐ ओह् सिंदूर पांदी ऐ ते ओह् ओह्दे कश सुहाग ते एह्दे कशा एह् पता चलदी ऐ एह् सुहागन ऐ एह् मैरिड ऐ ऐं ब्होई दी ऐ इंया गै जेह्ड़े कुसै गलै च जियां अगर कुसै जैंतर पाये दा ओह्बी इक्क साढ़ा आस्था ते विश्वास ऐ टूनै टोटके न साढ़े ताहीं दे जेह्ड़े मंदर जाना पूजा पाठ करना भगवान गी मनना होर एह् साढ़ा आस्था दे केंद्र न इत्थें जाना साढ़ा नित्य नियम इत्थें अस रोज़ रूटीन च जन्ने आं उत्थें जाइयै पूजा पाठ करने आं मंतर उच्चारण करने आं शिव दे मदर जाइयै जल बी चढ़ानै आं ते इया गै बक्ख बक्ख धर्में दे लोग अपने अपने मंदर जदे होर मंदर च जाइयै ते केईं मंदर होयै ऐसा आस्था विश्वास ऐसा कोई एह् ते सारे कन्नै जुड़े दा किश ते ऐसे मंदर न जित्थें ओह् मन्नतां मंगदे न ते जिसलै उदियां मन्नतां पूरियां होंदियां न किश यज्ञ भंडारे करदे जो किश मन्नत मंग्गी दी होंदी सुक्खन कीती दी होंदी उसी बी इत्थें आइयै ओह् पूरा करदे न इंया गै मुस्लिम लोग बी ओह् अुनी दरगाह् उप्पर जेह्डे़ कि कोई पीरें दी दरगाह् उप्पर जा दा कोई कुदै जा दा उंदे ओह् मसीता मंदर जेह्ड़े अलग अलग धर्म दे लोग जेह्ड़े इत्थें रौहंदे न ते सनातन धर्म दी जेकर गल्ल कीती जा हिंदु धर्म बिच तां इसी डुग्गर प्रदेश गी मंदरें दे शैह्र नां कन्नै बी जानेआ जंदा ऐ होर मंदरें दे शैह्र नां कन्नै जानने कन्नै इत्थें ते लोकें दा उत्थां गै पता चलदा की उंदी धार्मिक आस्था किन्नी बड्डी होग होर उंदा कल्चर जेह्ड़ा इत्थें दे लोकें दा किन्ना रज्जे पुज्जे दा ऐ होर इस कल्चर दी गल्ल कीती जा ते साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ते एह् साढ़ा जेह्ड़ा ऐ डुग्गर प्रदेस संस्कृति दे मामले च कुसै कोला कोई घट्ट निं ऐ साढ़े खान पान हर चीज़ रोम रोम बिच साढ़ी संस्कृति जेह्ड़ी ऐ ओह् वास करदी ऐ